हेलो बिकास केलकै हन जे पहिले ब्यवस्था नहि रहै ओतेक जे आब तऽ ब्यवस्था कूड़ा कुरकुट उठबय बला आदमी सब भऽ गेलै सब पद के भेला सऽ कूड़ा कुरकुट हटबाबै छियै एकर बाद सफाइ सुथरा करबाबै छियै रोडो बढ़िआँ बनि गेलै हेँ आगु रूम तूम दिक्कत नहि छै हँ इएह सब विकास के काम जहाँ तहाँ सऽ समस्तीपुर सऽ लऽ कऽ सखबा खर सऽ लऽ कऽ बहेड़ी सऽ लऽ कऽ ओहिठाम से बहेड़ी सऽ लऽ के अथी एतऽ कुशेश्वर धाम तक पूरा रोड फिनिशिङ्ग रोड मे आर समिति आर नहि छै हँ पीपड़ इहाँ बेनीपुर तक रोड बढ़िआँ बनि गेलै हन दरभङ्गा जाय बला भी रोडमे कमती आर नहि छै खूब सफाइ सुथरा खुब बढ़िआँ बनि गेलै नया सरकार बनलै आब एहि लए कऽ रोड खूब चमकि गेलै गाड़ी आर के एकदम पूरा सुविधा छै खुब बढ़िआँ जे सवारी करबै से सब सवारी मिलतै सवारी मे कनिको जरकिन तरकिन किछु नहि बुझाइ छै

इएह सब छै खुब बढ़िआँ से रोड बनि गेलै हन विकास के काम खुब बढ़िआँ भेलै हँ विकास मे कमती आर नहि छै यहाँ सऽ समस्तीयेपुर हँ पूरा खूब पूरा फिनिशिङ्ग भेल छै गाछ वृक्ष आर सब लागल छै गाछ वृक्ष के पेड़ पौधा जहाँ तहाँ रोड के दुनू कातमे लागि गेलै हँ ठण्ढी के लिए जे आदमी के रौदाएल जे छै से रौदाएल मे आदमी ठण्ढा मे आराम करतै एहि लय के विकास काम मे भेलै हन जादा हँ पानिओ आर के ब्यवस्था छै एकदम सऽ नल के जहाँ तहाँ गड़ाएल छै उप्पर मे नलके देल छै जहाँ जेकरा इच्छा है से पानि पी लेतै आब भऽ गेलै अपन आदमी सब रहतै सब सुविधा बढ़िआँ छै सरकार के अथी मे विकास के काम बहुत भेलै हन घर द्वारि खुब बढ़िआँ से बनल छै चमकलै हन हँ होस्पिटलो मे खुब बढ़िआँ बनि गेलै हेँ पूरा सफाइ सुथरा खुब बढ़िआँ रहै छै जहाँ तहाँ ओहि मे फेर चमकल रहै छै अथी लागै छै तऽ दबाइ मारै छै एहि लऽ कऽ मच्छर कीड़ा तीड़ा नहि आयल होस्पिटलो मे कहाँ छियै